कार जीप मोटरसाईकिल स्कूटर ट्रक साईकिल ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी बैट्रीरिक्शा आटोरिक्शा स्कूटी एक्टिवा टम टम टैक्टर बस बैल रेलगाॾी मालगाॾी